गाँव में खेल खेल कर गाँव के छोटे बच्चे युवा भविष्य लोग अलग अलग खेल खेल कर के जो कि किरकेट हॉकी फुटबॉल फुटबॉल भी एक ही बहुत बढ़िया खेल है जो कि उसे खेल कर बहुत ही बड़ा प्लेयर बन सकते हैं बहुत बड़े आदमी भी बन सकते हैं जो जो कि अलग डिस्ट्रिक के अंदर अदर कंट्री में खिलाया जाता है एक फुटबॉल एक बहुत ही बड़ा गेम है जो कि बहुत ही उसका जाना माना नेम है फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा किरकेट ही किरकेट बास्केटबॉल फुटबॉल भी बहुत ही बढ़िया गेम है उसे